देखि रहल छिऐ आओर हमरा सबकेँ सबके देखए लए मिल रहल छै जे अभी जेना आधुनिक युग आएल छै तऽ एकरामे भेल छै कि आगाँ जेनरेशन जे छै मोबाइल टी वी के प्रति बहुत जागरूक छै आओर बहुत व्यस्त भए गेल छै ई सबमे आओर ई जे छै जहाँ तक गलत भी छिऐ आधुनिकता ठीक छै लेकिन आधुनिकता जब जीवनके प्रवृति जे छै उत्तम उत्थानके जब जे छै ओ रोकए लागए छै तब ओ जागरूक ओकरा जे छै कम जागरूकताके कम करल जाना चाही आधुनिकताके तऽ ई आधुनिकताके प्रति ध्यान देना चाही जेकर खातिर जे छै बच्चा सब जे छै बाहर पढ़ए ल चाहैत नहि छै खेलए लए नहि जाइत छै पढ़एके प्रति शिक्षाके प्रति जे छै जागरूकता बच्चाकेँ कम भए गेलैए हँ तऽ बच्चा सबके जे छै खेल बाहरके खेल आउट्डोर गेम्स वगैरहके प्रति विद्यार्थीके जागरूक करना चाही आओर अंदरके छै पढ़ाइके क्षेत्रमे जे छै आगाँ बढ़ तखने बढ़ए लए बच्चा सबके देखए लए मिलतै आओर स्क्रीन टाइम जे छै एकरा कम करना चाही